अभी हम एकटा साड़ी खरिदलियै बड़ नीक छलै हुनकर क्वालिटी बड़ जे सॉफ्ट छलै पिहनै पर बड़ आराम लागे लगै छलै उ